सबसँ नीक बिजनेस छै पोखैरमे माछ लेकिन उहो तऽ जीरा किनके लोक दै छै तऽ दू हजारके जीरा देलक यदि ओकर कपार साथ दऽ देलक तऽ चारि लाख पाँच लाखके भऽ जाइ छै आओर नहि तऽ ओ आयल दाहर आयल तऽ ओ दहा गेल तऽ किछु नहि भेल सभसँ पैसा तऽ ओहिमे छै माछेमे लेकिन ओकरा नीकसँ कयल जाइ तकर बाद आओर जकरा नहि होइ छै सोझे जीरा धऽ देलक तऽ दाहर आइल दहा गेल नहि नै आइल दाहर तऽ ओ ओहिमे रहि गेल तऽ इएहे सभ होइ छै दाहरमे माछमे तऽ पैसा बहुत छै बिजनेस करय नीकसँ तऽ आओर जकरासँ नहि होइ छै कयल तऽ सोझे जीरा दऽ देलकै तऽ ओ दहा गेल आओर जकरा होइ छै तऽ अपन घेर छेक केलक देखलनि केलक तऽ ओकरा बेसी बिजनेस भेल पैसा भेल इएहे सभ होइ छै माछमे माछोमे बहुत छै पैसा

कथि कोनो बिजनेस तऽ हेबै करै छै बढ़िआँ एम्हर गाँव घरके बिजनेस गाँवो घरमे तऽ लोक करबै करै छै ओ पोखैरमे सँ माछ निकाललक गाँवे गाँवे बेचलक दहा गेल तऽ ओ अपन गेल खतम भऽ गेल बिजनेस तऽ कोनो बिजनेसमे तऽ मेहनत करु तखने हैत नहि करब मेहनत तऽ किछु नहि हैत

जे गाँव घरके बिजनेस देखै छियै लोक सभ तरकारिये तिमन रोपै छै तऽ ओकरा मेहनत केलक तऽ ओकरा पैसा भेल नहि मेहनत केलक तऽ किछु नहि भेल बिजनेस तऽ बहुत रङ्गके होइ छै ठीक छै देखु हम नहि एहिमे बाजि सकै छी भऽ गेलो गै